नमस्ते जी मुझे दूध चाहिए था आपके यहाँ से मुझे पनीर बनवाना है पनीर पहले बताए किस चीज का दूध आपके पास है गाय का है या भैंस का गाय का साठ रुपये लीटर भैंस का सत्तर रूपये लीटर है भाई कुछ कम नहीं क कुछ कम नहीं करेंगी क्या अरे मुझे यह कुं एक क्विंटल दूध चाहिए पनीर फाड़ने के लिए वह बनाना मीठा उठा बनवाना है तो चाहिए ना थोड़ा भाई देखिए दूध दूध अच्छा दीजिएगा पानी उनी भाई मत डालिएगा आप दूध में

अच्छा ठीक है हाँ भाई वह तो नहीं भैंस वाला चाहिए भैंस का दूध मोटा होता है तो उसी में ना बनेगा खोआ पनीर तो उसी से बन पाएगा और खोआ भी उसी से निकलेगा अच्छा हाँ चाय के लिए भी भैंस का दूध ही सही रहेगा कॉफ़ी चाय के लिए भी हाँ कॉफ़ी चाय के लिए अच्छा गाय का दूध बच्चों के लिए सही रहता है हाँ यह तो सही है बाक़ी का हाँ बाक़ी काम के लिए भैंस का ही दूध उपयोग में रहेगा तो सही रहेगा हाँ एक कुंटल चाहिए मुझे पनीर के लिए और वह पचास लीटर चाहिए खोआ बनाने के लिए हाँ भैंस का ही दूध चाहिए अब जब उसके बाद जब चाहिए तो हम आपको बताएँगे गाय के दूध के लिए पहले हमारी दूध की व्यवस्था करिए थोड़ा भाई दूध देखिए दूध क्या आपके यहाँ पनीर उनीर पनीर भी मिलेगा क्या अच्छा पनीर भी मिल जाएगा अच्छा अच्छा हाँ हाँ चार सौ रुपये किलो पनीर है पनीर और चार सौ रुपये किलो ही देंगे कुछ कम नहीं करेंगे क्या हाँ भाई हाँ भाई कुछ कम करेंगी तभी ना दस रुपये कम अरे कम दस रुपये अरे कम से कम पचास रुपये साठ रुपये कम करिए अब दस रुपये क्या कम करेंगी आलू की तरह बताइए ऐं

अरे भाई कुछ कम का नहीं चालीस पचास कुछ बीस तीस करिए कुछ तो करिए अब दस रुपये दस रुपये तो एक दम मज़ाक लग रहा है दस रुपये सुन कर हैं अरे मैंने हाँ अच्छा ठीक है ऐसा है हम आपके यहाँ आते हैं नमस्ते ठीक